हेलो वाल्मीकि टाइगर रि रिजर्व जे जगह छै वाल्मीकि टाइगर हँ तऽ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जे छै तऽ ई छै मोतिहारी डिस्ट्रिक्टमे आओर ई जे छै से एकटा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ज जंगल छै फॉरेस्ट छै एहिमे जे छै से टाइगरके रहैके क्षेत्र छै एहिठमा टाइगर पायल जाइ छै बिहारके जगह छै हँ आओर ई बिहारके जगह जे छै से यू पी सँ यूपी जे छै राज्य तकरासँ सटले छै यू पी बॉर्डर करके छै हँ बूढ़ी गण्डक नदीके बगलमे ई जे छै से क्षेत्र बसल छै आओर एहि क्षेत्रमे जे छै से टाइगर पायल जाइ छै तऽ टाइगरके लेल विशेष रूपसँ एकरा जे छै से सरकार सुरक्षित जगह बनायल गेलै हँ हँ सुरक्षित रहै टाइगर एहिठमा पनपै ओनाहियो जे छै से अपना देशमे टाइगरके संख्या जे छै से बहुत कम भऽ गेलै हन बहुत कम पाओल जाइ छै आओर चूँकि एहि क्षेत्रमे एहि क्षेत्रमे जे छै से टाइगर जे छै से पाओल गेले हँ रहै छै एहिठुनका पर्यावरण जे छै से टाइगरके के लेल रहैके लेल जे छै से नीक मानल गेलै हँ टाइगर एहिठाम पायलो जाइ छै घूमै पर्यटनके लेल जे छै से सेहो ई बढ़िआँ जगह छै लोक आबै छथि आबै छथि एहिठमा हँ औरो औरो औरो जानवर ओहिठमा पायल जाइ छै ओहिमे जे छै से हँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्वके नामसँ प्रसिद्ध छथिन एहिठमा औरो ओहि जंगलमे ओना जे छै से औरो जीव पाओल जाइ छै जेना हाथियो छै औरो औरो विशेष तऽ

हँ टाइगर वएह भेलै बाघो सभ छै लेकिन विशेषतयाः टाइगरके नामसँ बाघके नामके लेल जे छै से ई जगह रिजर्व कयल गेलै हँ एकरा जे छै से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हँ तऽ अहाँ जे आबि तऽ ई घूमैवला जगह छै एहिठमा जे छै से चम्पारण डिस्ट्रिक्ट चम्पारणमे पाओल ई जगह छै एहिठमा अहाँ बिहार अयलियै बिहार एबै बिहारमे जे छै अहाँ पटना जँऽ हँ ठीक छै अहाँ ई जगह घूम सकै छी बढ़िआँ जगह छै ठीक